महिला खेलमे आब बहुते कुछौ शामिल भए गेलै यऽ जेना क्रिकेट फुटबॉल वेट लिफ्टिंग हॉकी वालीबॉल अनेको गेम एहन नहि छै कि खाली क्रिकेटे सब अनेको गेम कबड्डी हमर महिला आब बहुत आगू बढ़ि रहल यऽ खेल सबके मामिलामे जेना हमर भऽ गेल स्मृति मन्धाना जे क्रिकेटके खिलाड़ी छियै तकरबाद अहाँ लए लियौ कुश्तीमे कुश्तीमे बड़का बड़का एखन साक्षी मलिक भए गेल टेनिसमे लए लियौ ज्वाला गुट्टा भए गेल बैडमिन्न मे लए लियौ तऽ सिद्धु भए गेल एहन एहन ढ़ेरिक महिला खिलाड़ी यऽ जे एखन बहुत अच्छा कऽ रहल अइ हमर देशमे नाम रोशन करि रहल यऽ बहुत अच्छासँ महिलाके लिऽ बहुत ही उपलब्ध खेल उपलब्धो भए रहल यऽ बहुत बहुत खेल उपलब्ध भयऽ रहल यऽ महिला सबके आगूओ बढ़ाबैके लिए हमर सरकार बहुत काम करि रहल छै खेलके मामिलामे आब हमर क्रिकेट जे महिला प्लेयर यऽ आब ओकर जे पैसा मिलै रहै उ पुरुष टीमसँ कम मिलै रहै आब ओकरो बराबर करि देलकै जाहिसँ महिला सभ उच्चस्तरीय खेल खेल दिखा सकै काम करि सकै कुश्तीमे तऽ हमर महिला गोल्ड मैडल भी ओलम्पिक गेममे जीतल यऽ बहुत अच्छा अच्छा खेल यऽ ढ़ेरी खेलाड़ी एहन यऽ महिलामे जकर नाम नहि लेल लेल जाइ क्रिकेटमे रोड्रिग्ज भए गेल मिताली राज भए गेल बैडमिंटनमे लए लियौ तऽ सानिया साइना नेहवाल भए गेल टेनिसमे लए लियौ लान टेनिसमे तऽ साइना सानिया मिर्जा भए गेल जेकि हमर देशके नाम रौशन करला यऽ कुश्तीमे साक्षी मलिक भए गेल एहन ढ़्रेरिक ढ़ेरी महिला यऽ